हलो जी सर वह चिराग जूस कलेक्सन से बोल रहे हो सूज कलेक्सन से वह मुझे अपने लिए जूते चाहिए थे है ना तो तीन जोड़ी चाहिए थे मुझे अलग अलग उसके तो आप बताइए क्या क्या क्या है आपका मेरा साइज़ नौ आता है और यह जॉर्डन के मिल जाएँगे आपके पास जॉर्डन की कितनी रेंज है और नाइकी अच्छा अच्छा और एडेडास के अच्छा अच्छा तो इनपर कोई ऑफ़र है एक सा एक साथ लेने में क्योंकि मुझे प्री वेडिंग के लिए चाहिए सूट के लिए तो उसमें कोई ऑफ़र मिल जाता आपके अच्छा तीस परसेंट डिस्काउंट तीनों जूतों पर जी तो यह आपकी लोकेसन क्या रहेगी आपके सॉप की यह जामा मस्जिद कहाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ जी अच्छा अच्छा अच्छा तो भाई आपका नाम क्या है ठीक है सर मेरा नाम है रॉबिन मैं आपको आकर कॉन्टैक्ट करता हूँ और आप तीस परसेंट का थोड़ा और देख लेना थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाए क्योंकि मैं एक दो अपने साथ एक दो कस्टमरों को भी ले आऊँगा और इसका कोई ऑनलाइन हैंडल है आपके जहाँ पर मैं घर बैठे देख सकता हूँ कुछ अच्छा अच्छा हाँ यह यह इसी पर कर दो और और तो कोई लिश्ट हो तो उसको सेंड कर देना प्राइज़ लिस्ट वगैरह ठीक हाँ ऑन ऑनलाइन वह कर दोगे आप जैसे कि मैं घर पर मँगाना चाहूँ चूज़ करके चलो ठीक चलो ओके सर मैं कर करता हूँ अच्छा अच्छा ठीक है सर मैं करता हूँ अभी ठीक